गोंयांत जेन्ना तुका केस बी रजिस्टर करपाक जाय जाल्यार लिगल हेल्प लिगल हेल्प सेल आसात आनी सोसाय लिगल सोसायटीय आसा म्हजो एक फ्रँड लॉयर आसा तो म्हणटालो जेन्ना तुका लिगलाक हॅल्प बी जाय जाल्यार पब्लीक प्रोसिक्यूटर आसता तेन्ना तुका फायल कोट बी फायल बी करपाक जाय जाल्यार आनी कंज्युमर फोरान बी कंज्युमर फोरमान बी तुका कितें केस बी आसा जाल्यार हॅल्प करपा खातीर कंज्युमर फोरम सोसायटीज आसा म्हाका दिसता गोंयांत खूब लॉयर्स बी आसा लिगल सरविसाक हॅल्प करपा खातीर आनी आतां एपूय आसा तुका खंयच्या लॉयराक बी वचून वचून पर्सनली मेळपाची गरज ना त्या एपार तुवें प्रोब्लेम बी घातल्यार ते तुका फोन करता कितेंय तुका सोलुशना वांगडा तें तूं तांकां सांगपाक जाता आनी गोंयान म्हाका दिसता एक दरेक वाठारांत एक ना एक आदवोगाद आसाच जाल्यार म्हाका दिसना तितली खंयचीय प्रोब्लेम आसा म्हूण आनी तितली केसूय ना गोंयान दोनूच डिस्ट्रिक्ट आसा आनी दोन डिस्ट्रिक्टान एक हाय कोर्ट ब्रांचूय आसा आनी एक जर्जीसय आसा लिगल सेशन कोर्ट आसा आनी ताज्या वयर डायरेक्ट मॅजिस्ट्रेटूय आसा सगल्या तालुकान आनी डिस्ट्रिक्टान मॅजिस्ट्रेटूय आसा म्हाका दिसता की तो रेशोय बरो आसतलो कनस्लटिंचो